दुनियाभर में कला ऐं कलाकारनि जो मान वधणो खपे उन्हनि जी इज़त थियणी खपे उन्हनि जी क़दुरु थियणी खपे छो कि जेको कलाकार आहे उहो पंहिंजी कला ॾेखारे थो त उन जी कला बि असां दुनिया जे साम्हूं अचणी खपे ऐं उन कलाकार जो नालो बि दुनिया जा साम्हूं ज़रूरु अचणो खपे भाई हीअं कला कंहिं ॾिनी आहे इन खां पोइ मां ईअं चवणु चाहींदसि त कला जे क्षेत्र में जेका डिजिटल शयूं आहिनि उन्हनि जो वॾो असर आहे उन जो एग्ज़ांपल पाण खणी उन जो जेको मिसाल आहे उहो पाण खणी था सघूं त कंप्यूटर जीअं त पहिरें जीअं चित्रकार हूंदा हुआ त उहे चित्र हथ सां ई ठाहींदा हुआ ड्रॉइंग बुकू हूंदियूं हुयूं उन ते ठहंदा हुआ पर हींअर अगरि ॾिठो वञे त कंप्यूटर ते सभु कलाऊं पाण ॾेखारे सघूं था पाण चित्र कंप्यूटर ते ठाहे सघूं था उन में रंग भरे सघूं था त बिल्कुलु डिजिटल जेका दुनिया आहे उन जो कला जे मथां बिल्कुलु असर थिए थो इन खां पोइ जेके वॾा वॾा कलाकार आहिनि त कीअं अची करे टीवीयुनि ते पंहिंजी कलाऊं था ॾेखारीनि इन खां पोइ मोबाइल जे थ्रू यूट्यूब जे थ्रू पंहिंजूं कलाऊं माण्हू जे साम्हूं ॾेखारीनि था त इन तरह पाण सम्झी सघूं था त हींअर जे टाइम में जेका कला आहे ऐं कला आहे उन खे डिजिटल दुनिया बिल्कुलु असर करे रही आहे